हेलो हँ हम बच्चा सभके सामान दोकान करले छियै अहाँ हँ कीसभ राखै छियै बच्चासभके सामान रखै छियै हँ हँ केना केना दाम राखने छियै बच्चा सभके सामान खेलौनाके अलग दाम कहू हँ हँ हँ च्यवणप्राशके दाम केना छै हँ हँ बच्चा सभके खेलौना बच्चा सभके कपड़ा बच्चा सभके तेल साबुन इसभ हँ हँ हँ ह्म्म हँ हँ ठीक यए तब बढ़िआँ दाम लगा देबै नहि ह्म्म अच्छा तऽ ठीके छै हँ अच्छा ठीक छै ठीक छै तऽ अच्छा स्प्रे आर नहि ने रखै छियै हँ हँ ठीक छै तऽ ठीक छै अयबै खरीदय लेल सभ सामानसभ हम ओहीँ हँ अच्छा दोकान अपने दोकानपर अयबै हँ अच्छा अच्छा ठीक छै तब सभ सामान जब मिल जेतै अहीँ तऽ अहीँसँ खरीद लेबै तब दूर कथी ले जयबै रहए हँ हँ हँ हँ अपना दोकान छै तऽ तब ठीक छै तऽ यहीँ खरीद लेबै हँ हँ ह्म्म हँ ठीके छै हँ हँ अच्छा ह्म्म हँ हँ ई सभ रहने चाही ह्म्म ठीके छै ह्म्म अच्छा आबै छी तऽ अयबै खरीदबै हँ जैबै की ह्म्म हँ हँ हँ तऽ बच्चे सभ खातिर ने लेबै दूसरा खातिर लेबै बच्चेके सामान छै बच्चे खातिर लेबै बच्चेसभ हँ हँ ठीक छै तब ह्म्म ठीके छै तब हँ ठीक ह्म्म ठीक छै अयबै हँ अयबै तब सामान सभ लेबै दोकानकेँ साफ सुथड़ा रखै छियै ने सभकिछु हँ हँ हँ ठीक छै आबै छी तब सभ लेबै